हैलो राजी रौह् राजी रौह् पुत्तर केह् हाल चाल ऐ तेरा बस खरा तूं फोन बी नि करना मड़ा हां तूं ते फोन बी नेईं करना भु'ल्ली गेआ हां पता मिकी तुकी पढ़ने भेजेआ हा एड्डी दूर पर घरै आह्ले बी चेते करना होंदा मैं ते करना गै होर बस ठीक ठाक होर कोई दिक्कत ते नि आ दी शैल खन्नां पीन्नां नेईं जां कोई रूट्टी दिक्कत ते नि पैसे दी तंगी ते नि किश खरी खरी कराई ओड़गा ऐह्ले मेरे अकाउंट च केश प्राब्लम आ दी ऐ ते अज्ज ते नि करी सकदा पर कल परसूं तक करी ओड़गा अं'ऊ कोई ना कोई ना पुत्त तूं टेंशन नि लै तूं पढ़ मजे क'न्नै बाकी पैसे दी टेंशन नि लै तूं मस्त रौह् पढ़ टेंशन फ्री होइयै अजें निं खाद्धी ऐ तूं खाई ओड़ी नी अच्छा अच्छा होर तेरे दोस्त ठीक नी जादा दोस्त नी बनाया दोस्त दे चक्कर च नि पवेआं हां बंक बुंक ते नि मारना होन्नां कालेज रोज ज'न्नां होन्नां नी भरोसा ते ऐ पर केह् करां अज्जकल दे बच्चे आखदे किश करदे किश ओह् थोह्ड़ा न मन्नदे जेल्लै बाह्र जंदे तां आखेआ मैं मिगी जकीन ऐ तेरे उप्पर तां गे मैं भेजेआ भरोसा ते ऐ पुत्तर ना ना मिगी जकीन ऐ तेरे उप्पर मास्टरें कैह्सी फोन करना मैं तुई फोन करना नेईं नेईं टेंशन आह्ली कोई गल्ल होग मीं कोई ऐ गै नि मैं आपूं कर ले मैं नंबर ऐ मेरे कोल तूं जैलू मर्जी आ कोई चक्कर नि असें तेरा वेट ऐ बना तूं साइन असाइनमेंटां पढ़ै कर शैल हां हां बस ठीक ऐ बस तुगी चेता करदी रौंह्दियां हां उसी ते इ'यां आक्खना होन्नां ओह् ते मनदी नि ऐ ओह् उसी बस तेरी टेंशन लग्गी रौंह्दी करी ओड़ेआं मड़ा टाइम कड्ढियै करी ओड़ै कर अपने फोन माऊ अपनी गी फोन खरी खरी पैसे भेजी ओड़गा अं'ऊ कल खरी ठीक ऐ फ्ही